भारत हो एक कृशी प्रधान देश ह्या आम भारतांत जा वेगवेगळ्या समाजाचो धर्माचो जातीचो कातीचो संस्कृतायेचे लोक एकवटान रावता धर एकल्याचे चाली रिती आनी सु रुटी परंपरा वेग वेगळ्यो आसा जे पिळगे पिळगे सावन चलत आयला आमच्या भारतांत जायते तरेचे धर्म आमकां दिश्टी पडटा जशें हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम बुद्धी सीख जैन आदी भारत भारतांत खूब तरेचे सण आनी उत्सव मनयतात जशे दिवाळी चवथ नवरात्री होली मकर संक्रांती दशेरा गुडीपाडवा गूड फ्रायडे बकरी ईद क्रिसमस आदी आनी भारत हो हेर देशा पसून वेगळो कारण हांगा हेर हेर दिसा पसून सामको वेगळो कारण हांगा भारतांत शंबराक चड भासो भारतान उलयतात आनी हेच खातीर भायले देशातले लोक हांगा हो आमची गोंयची संस्कृताय पळोवंक येतात आनी तांकां तातूंत आनी भारत तशेंच भारतांत जायते पर्यटन स्थळ आसात तेच पळोवपाक भायले देशांतले लोक हांगा येताच आमची संस्कृताय हातून वांटो घेवपाक तांकां खूब उमेद जाता तशेंच आमचें जेवण खूब रुचीक आनी भायले देशा पसून भायले देशा परस खूब वेगळे आसा ताका लागून लोक मुद्दम ते जेवणा खातीर हांगा येता तशेंच आमची शीत कडी ही गोंयची अशीच फोव हे महाराष्ट्राचे पराठा पंजाब अशे हरयाणाची बिरयाणी अशी जायत्यो जेवण आसा जे लोकांक खूब आवडटात तशें तसले भारताचो लोक सगळ्या धर्माचे लोक एकठांय येवन आपले आपले परबो उत्सव मनयतात आनी एकवटान रावतात हें पळोवंक खूब बरें दिसता देव बरें करूं